بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظتی تحفظات جو ہے انہیں ہم لوگوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گاڑی ہمارے کنٹرول میں رہے اور بائک جو ہے وہ ہمیشہ بہتر طریقے سے چلانی چاہیے گاڑی کی جو ہوا ہے ٹائر میں وہ مسلسل برقرار رہے اچھے طریقے سے بھری رہے اس کا انجن بہت کلیئر رہے اس میں پیٹرول رہے اور بھی اس طرح کے دیگر ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ ہیلمیٹ پہنے رہیں اور جو سوار ہو وہ بھی ہیلمیٹ پہنا رہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے حفاظتی تحفظات کے لیے ہیں جنہیں ہم ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں سفر کے دوران جب مجھے بائک چلانی ہوتی ہے تو میں گاڑی کے پیپرس انشورنس پیپرس اور جو گاڑی کے کاغذات ہوتے ہیں ہیلمیٹ ہوتے گلوز ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں جس سے مجھے بائک چلانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے اور میں آسانی کے ساتھ اپنا سفر پورا کر لیتا ہوں